हैलो अनिल होटल मूं मां स्विगी मां ऑडर कयो अथई मुंहिंजे घर मुंहिंजी साहेड़ियु आहियू अथनि त उहो हुनजे लाइ मां रोटी घुराई अथई हुन में दालि फ्राइ जीरा राइस पनीर जी भाॼी फुलका सलाड ओर दही वड़ा पापड़ अचार त उहे तव्हां मोकिलिजोसि ओर हुन लाइ फिटी करण जा डिसू कटोरा ग्लास उहे बि मोकिलिजो जेका पैसा थिए उहे मां ऑनलाइन पेमैंट करे ॾींदीमासि